ابھرتی ہوئی دنیا کے بارے میں ہمارے خیال ہیں کہ زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں سارے کام اسمارٹ فون سے کیے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ شوشل میڈیا سے کنکٹ ہیں ہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے کیونکہ پہلے کے زمانے میں کھیتی ہوا کرتی تھی زیادہ ماترا میں لیکن اب ایسا نہیں ہے کیوں کہ اب کی جنریشن پڑھی لکھی ہوتی ہے تو کھیتی باڑی اب گاؤں میں بھی کم ہوتی ہے اب کافی نئی کمپنیاں کھل گئیں ہیں جس سے دنیا میں کافی بدلاؤ آیا ہے اور سبھی لوگ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسکول میں پڑھاتے ہیں جس سے وہ آگے چل کر بڑے آدمی بن سکیں اور یہی بدلاؤ ہے پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا پہلے کے زمانے میں لوگ بہت غریب ہوتے تھے اپنے بچّوں کو نہیں پڑھا پاتے تھے لیکن اب ویسا نہیں ہے اب اسکول میں اب اسکول گورمنٹ بھی ہیں جن میں بچّے مفت میں پڑھ سکتے ہیں